जय झूलेलाल तव्हांजो सवालु इहो आहे की तव्हांजी बर्ड वॉचिंग एडवेंचर जी कोई ज मज़ेदार या यादगार कहानी अथव त हा हिकु दफ़ो टेरेस ते मां कांवनि खे गांठिया विझणु वेई हुयमि सुबुह जो टाइम हुओ सत थिया हुआ मां जीअं ई गाठिया विधा त ॿ कांव अची विया ऐं खाइण लॻा पोइ अचानक अलाए छा थियुनि खाई करे फटाफट उॾी विया ऐं हिक महिल पंजवीह टीह कांव अची विया ऐं असांजे टेरेस ते गाठिया खाएण वेई रहिया उन्हनि उन्हनि जो शेप मां ॾिठो त मां वायड़ी थी वियमि उहो ओम वांगुरु कुझु ठहियल हुओ त मूंखे लॻे थो भॻवान मूंखे साक्षात दर्शनु ॾिनो आहे कांवनि जे रूप में ओम ठई वियो मूंखे हेॾी ख़ुशी थी सुबु सुबुह जो भॻवान जा दर्शनु थी विया अञा मूंखे ॿियो छा खपे भॻवान कहिड़े न कहिड़े रूप में अची करे दर्शनु ॾेई वेंदा आहिनि इनजो इहो हिकु उत्कृष्ट उदाहरण मां महिसूसु कयो भॻवान हमेशह महिर कंदो रहे जय झूलेलाल